جی بھائی صاحب ویٹر ہمیں جو ہے ہم یہاں پہلی بار آپ كے ریسٹورینٹ میں آئے ہیں اور ہمیں كھانا كھانا ہے اور ہم نے سنا ہے كہ آپ كے ریسٹو میں بہت اچھا كھانا ملتا ہے اسی لیے ہم پہلی بار آپ كے ریسٹورنٹ میں آئے ہیں تو ہمیں كھانا آپ لا كے دیجیے اچھے سے اچھا پیسہ كی چنتا نہ كریں اور اس میں دكھادیں اس كے ساتھ ساتھ آپ كیا دیں گے چھاچھ وغیرہ دہی كیا كیا ہے آپ كے پاس میں وہ سب دكھائیں چھاچھ دہی اور اس میں ایک مٹھا بھی آتا ہے چھاچھ بھی بولتے ہیں جس كو تو وہ چاچھ بھی لے كر آئیں اور دہی بھی لے كر آئیں ساتھ میں اور بریانی كہ جب لے كے آئیں گے تو بریانی كے اوپر الگ سے آپ اس پر مسالہ بھی ڈال كے لانا اور ایک چٹنی آتی ہے ہرے كلر كی آپ وہ چٹنی بھی ڈال كر لے كے آنا بریانی كے اوپر اور ایک ٹیشو پیپر وغیرہ جو بھی ہے یہ سب ساتھ میں لے كے آنا اور یہ سب آرڈر میں شامل كرنے ہیں آپ كو آپ جلد سے جلد لے كے آئیے ہمیں جو ہے نكلنا ہے یہاں سے كیونكہ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہمیں جانے میں بھی ٹائم لگے گا آپ جو ہے ہمارا كھانا جلد سے جلد آرڈر لے كر آئیں ہمیں اور آپ بھولے نا اس میں جو ہے آپ ہم كھانے میں جو بریانی كے ساتھ ہم نے آپ كو ہرے كلر كی چٹنی بتائی ہے اور اوپر سے مسالہ بتایا ہے وہ سب ڈال كے لائیں اور چھاچھ وغیرہ جو بھی ہے آپ كے پاس میں ہے وہ سب آرڈر میں شامل كیجیے آپ اور لے كر آئیے جلد سے جلد